हीअं सिलाईअ में जेतिरो सिखो ओतिरो घटि आहे जीअं त ह अॼुकल्ह फैशन एतिरो वधी वियो आहे जो हर तरह जूं ड्रेसूं ठहनि थियूं जीअं त वेसटन ड्रेसुनि ऐं उन खे इवनिंग गाउन में मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे उने खे मां सिखण थी चाहियां त कीअं उहे इवनिंग गाउन ठहनि कीअं जेके अॼुकल्ह फेशन जूं ड्रेसूं हली रहियूं आहिनि उहे उन खे कीअं सिखिजे कीअं ठाहिजे उन खे सिखण जे लाइ मूंखे ॾाढी चाहीना आहे त कीअं उहे इवनिंग गाउन ऐं ॿियूं बि घणेई टैकनिक जेके वधी वियूं आहिनि सिलाईअ जे बारे में उहे मां सिखण चाहियां थी